हमरा आरके गाँवमे ने पबनी होइत छै तहन तऽ पबनी होइ छथिन तऽ अच्छा मतलब अइ पबनीमे कि होइ छै बहुत आदमी सभ खुश होइ छथिन ओइमे पहिला तऽ सभसँ बड़ा पबनी हमरा आरके छैठ होइ छनि तऽ ओइमे छैठमे बनाओल जाइ हइ हुनका ठकुआ महत्वपूर्ण छनि आदमी बहुत किछु चढ़बैय छथिन बनाकऽ लेकिन हुनका ठकुआ सभदिस महत्वपूर्ण अइ साँच जकरा कहल जाइ हइ तऽ साँच बनबय छी हमलोग खीर टिकड़ी बनबय छी आटाके टिकड़ी बनबय छी मैदाके टिकड़ी बनबय छी ओइमे चिन्नी सूजी पानि सभ मिलाके हमलोगके गाँवमे कि होइ छै पानिके जगहपर गङ्गाजल भी हम हमलोग दै छियै जैसे जेकरा सुविधा होइ छनि आनयके गङ्गा जी से तऽ उ गङ्गाजल पानिके बदला गङ्गेजलसँ उनका मतलब जे हइ छै ने मिलावट आटा सुजी चिन्नी सभके मिलावट तऽ उ सभ गङ्गाजलमे करल जाइ हइ लेकिन जकरा सुविधा होइ छनि ओकरा हमलोग भी तनि मनि करय छी नऽ ओकर बाद अथी बनेलहुँ भुसबा बनेलहुँ पीड़िकिया बनेलहुँ ओकर बाद अथी बनेलहुँ कि कहय छै भुसबा ओ पुआ भी बनय हइ कते पेड़ा भी बनबय छी पेड़ा बनाकऽ छठ मइयाके चढ़ाओल जाइ छनि मतलब जकरा जेहन होइ छनि ओ अपन बनबय छथिन भगवान जकरा जेते देने छथिन अच्छा अच्छा जते जिनका अथी छनि ओ अपन बनाकऽ भगवानके चढ़बय छथिन ओकर बाद छैठके बाद छैठ के बाद उ पबनी होइ छैन ई तिला सकरैत होइ छनि तिला सङक्रातिमे लाइ लाइ बनाओल जाइ छनि शक्कर मुरही लाइ बनाओल जाइ छनि हमलोगके दही चूड़ा तिलकुट तिलबा ई सभ बनाओल जाइ छनि तिलके तिलके बनबय छी अच्छा लागय हइ बादामके भी बनबय छनि बदाम तिलकुट ई चीज सभ कनि बदाम डालिके बनय छै उ सभ भी अच्छा लागय बनाओल जाइ छनि भगवानके ओकर बाद हइए आजकलमे होली आबयवला छथि आबयवला छै तऽ ओइमे पहिला हुनकर होलीमे पुआ बहुत मतलब सभदिनसँ पुआ नामी छथिन तऽ पुआ बनय हइ पुआमे कते बनबय छै तऽ सुज्जी मैदा केते बनबय छै तऽ केलाके मालपुआ जकरा कहल जाइ छै जकरा जेहन होइ छनि सभ अपन अपन पसन्द होइ छनि तऽ ओकरा पुआ बनबयमे रातिके जैसे कल होली छै तऽ आइ एक दिन पहिले ही ओइमे एक दिन तऽ पहिले होतय अथी

चूड़ा मुरही सभचीज बनल जाइ छनि तऽ होलीमे उ सभ तऽ हो गेलनि होलीमे रङ्ग बिरङ्गके खेलल जाइ छनि पुआ बनय छनि पुआ बनल टिकड़ी केते झिल्ली बनाकऽ रखलक डब्बाके डब्बा बादमे खयलक तऽ उ हो गेल तकर बाद रङ्ग बिरङ्गके जेहन जे चीज जकरा जेहनसँ हैसियत छै बनाकऽ रखय हइ खाइ हइ तकर बाद हमलोग चौरचन पबनी भी हुनका बहुत महत्व देल जाइ छनि छैठके बाद छैठ बड़ा पबनी होइ छथिन तकर बाद चौरचन पबनीके महत्व छनि हुनकर छोटा पर्व कहल जाइ छै चौरचनके उ सभमे भी ओइमे तऽ होइ हइ दालिके पूरी होइ हइ दालिके पूरी बनल जाइ छै खीर बनल जाइ छै टिकड़ी बनल जाइ छै साँझके हमलोग आँगनमे उ माटीसँ निपैय घर तऽ घर दुआरि तऽ निपेबे करय हइ ओकर बाद माटी सँ नीपकए उमे अच्छासँ भगवान सभचीज बऽ डिजाइन बनबै छी उ ओइमे डिजाइन बनाके ओइमे भगबान के आगे ओइमे छाँछी पौड़ाइ हइ छाँछी रखल जाइ हइ डाली रखल जाइ हइ ओइमे सभचीज टिकड़ी पीड़िकिया पूरी खीर सभचीज बनल जाइ हइ तऽ बनाओल जाइ हइ तऽ ई सभमे देखियौ पबनी हमरा आरके गाँवमे छै कि ई दुगो तऽ पबनी नामी छथिन तकर बाद एगो आबि जाइ छै तऽ हमरा आरके बीच बीचमे पातरि भी आबि जाइ छथिन मतलब गोसाइ बाबापर पातरि चढ़ाओल जाइ छनि फेर उ पातरिमे होइ छै खीर बनाके भगवानके घर दुआरि साफ सुथरा कए कऽ भगवतीके खीर चढ़ाओल जाइ छनि तऽ ई हो गेलनि तकर बाद दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा बहुत दुर्गा जीके नाम सुनि कऽ आदमीके शरीर काँपि जाइ छनि बहुत विशाल भगवान छथिन हुनका मानल जाइ छनि तऽ उ उ पबनीमे हुनकर तऽ नओ दिनके पबनी होइ छनि दुर्गाजी नओ भगवान छथिन तऽ हुनका नओ दिनके मानल जाइ छनि तऽ ओइमे तऽ डेली बाइ डेली बहुत अच्छासँ पर्व होल जाइ छनि सुबह उठऽ साफ सुथरा करिके पूजापाठ हो जाइ छै हुनका जितना भी दुर्गा जीके फल फूल चढ़ाओल जाइ छनि जितना भी चढ़ा सकय छै आदमी अच्छा मानल जाइ छै मतलब भगवान प्रसन्न होइ छथिन जते जकरा श्रद्धा होइ छै ओते चढ़बय छनि अच्छा मानल जाइ हमलोग भी ओतना भगवान देने सभके रहय छथिन हमलोगके भी देने छथिन लेकिन जितना होइ छनि ओतना चढ़ फल फूल कम सँ कम हुनका भगवानके कहय छियनि पञ्च पञ्चमेवा अवश्य चढ़य कए चाही आओर फल चढ़ौ नहि चढ़ौ पञ्चमेवा हुनका हर अवश्य चढ़यके चाही पञ्चमेवा शुभ मानल जाइ छनि हुनका कोनो भी पूजामे पञ्चमेवा अवश्य भोग लगाओल जाइ छै तऽ ई ई सभ छै दुर्गापूजामे नओ दिनके पूजा रहय छै सुबह शाम जितना भी पूजा करथिन उ भगवान खुशी खुशी सभके दै छथिन हमलोग पूजा करय छी दुर्गापूजा हो जाइ हइ ओकर बाद जाइ छी खोंइछ भरय छी भगवानके कहय छी हे भगवान इतना शक्ति दिऽ जे हम हर दुख सुख काटि सकय छी शिवशक्ति यही सभ यही सभ छनि हमलोगके तकर बाद पबनीमे अभी गाँव घरमे तऽ पबनी छोटा छोटा होइते रहय छथिन तऽ हमलोगके खुशीके बात छै बिहारमे आओर अच्छा अच्छा पबनी होइ छनि हमरा लोकके अभी बिहार आदमी बहुत जादा बाहरे भीतर रहय छथिन लेकिन पबनीमे आवश्य आबय पड़य छनि सभके पति बेटा कोइ कही बहु होल बेटी होल जमाइ होल लेकिन हर पबनीमे आबैए के पड़य छनि केतनो भी कुछ हो जाइ छनि बड़ा पबनीमे छैठमे तऽ अवश्य आबय छथिन हर सभ फेर दिपावली होला दिपावली भी अच्छा सा आब तऽ दू दिपावली दू दिन सालमे होता एक राम मन्दिर जब बैठलखिन हन तऽ ओ ओइ दिन होता दिपावली एक तऽ जब दिपावली पहिले होइल रहथिन सीताजी जे बनवाससँ अयलखिन हन तऽ ओइ दिन दिपावली मनायल जाइ छल लेकिन जब आब राम मन्दिर जिस दिन बैठलखिन हन ओइ दिनसँ दिपावली अब सालमे दू दिन होत दिपावली आओर अच्छा बात छै भगवान हमलोगके अच्छा लागय हइ रा जीतेजी हमलोग कितना आदमी नहि देख पयलखिन हन हम लोग देख पाबियै कि राम मन्दिर राम मन्दिर अयोध्यामे बैठलखिन हन बहुत अच्छा बात छनि भगवान सभके रक्षा करथिन उ पीछा हमरो रक्षा करथिन एक हमर बच्चा भगवान करय ओ ओकरा हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करथिन जय श्रीराम